साढ़े सांबे दे लोग सारें कोला ज्यादा बाल खेलना पसंद करदे ऐ असें क्रिकेट बोलने आं बाल खेलने बास्तै सानू इक दो टीमां चाहिदियां होंदियां न इक टीम च ग्यारह् प्लेयर होंदे ऐंं ते दोए टीमें च ग्यारह् ग्यारह् प्लेयर चाहिदे होंदे ऐ एह्दे च मतलब कि ओवर होंदे ऐ दस सौरी बीह् ओवर दा मैच होंदा दस ओवर दा मैच ला सकने आं अस पंज दा बी ला सकने आं चौदां दा बी ला सकने आं पंदरां दा बी ला सकने आं बीह् दा बी ला सकने आं जिन्नी तुं'दी मर्जी ऐ इ'न्ना तुस ला सकदे ओ मैच लाने च इक प्लेयर मतलब कि दो प्लेयर ने बैटिंग करनी होंदी ऐ दोनों साइड क्रीज होंदी ऐ इक क्रीज दा मतलब इक साइडें दा

करदे ऐ टॉस बगैरा जेह्ड़ी टीम दा बैटिंग आए गी उ'नें बैटिंग करनी ऐ जेह्दी बॉलिंग आए गी उ'नें बॉलिंग करनी ऐ अगर इक बौंन्ड्री लैन होंदी ऐ बौंन्ड्री लैन च अगर बॉल सिद्धी ड्रैक्ट बाह्र जाए छक्का होंदा ऐ टप्पा खा के जाए चौका होंदा ऐ ते इ'यां सिंगल रन बगैरा बी लै सकदे न जिस टीम दे मतलब कि इ'यां इक टीम न टीम ए ऐ टीम ए न रन मारे ऐ इक सौ त्रीह् ओह् टीम बी गी जित्तने बास्तै चाहिदे होंदे ऐ इक सौ कत्ती रन चाहिदे होंदे ऐ अगर बाई चांस ओवर खतम हो गेआ ऐ अगर दोनों दे स्कोर इकदम बराबर ऐ इक सौ त्रीह् ए टीम दे ऐ इक सौ त्रीह् बी टीम दे ऐ ते फिर ओह् मैच उं'दा ओह् ड्रा हो जंदा ऐ तां करके फिर इक सुपर ओवर दा मैच लगदा ऐ सुपर ओवर च केह् होंदा मतलब इक ओवर कोई बी बालर करा सकदा ऐ ते कोई बी प्लेयर बैटिंग कर सकदा ऐ ओह्दे च जिस टीम दोनों टीम गी मौका मिलना ऐ जिस टीम गी ज्यादा रन होए ओह् जित्त जानी ऐ होर एह्दे कन्नै कन्नै साढ़े इद्धर कबड्डी बी बड़ी मश्हूर ऐ कबड्डी बी खेलदे ऐ मुड़े एह्दे च दस दस प्लेयर चाहिदे होंदे ऐ इक इक टीम च एह्दे च सेम मतलब इक लाइन होंदी ग्राउंड होंदा ऐ ग्राउंड दे सैंटर च लाइन होंदी ऐ सैंटर पोआइंट बोलने आं अहें ओह्दे च टीम ए चूं इक प्लेयर टीम बी कोल जंदा ऐ उ'न्नै मतलब टच बगैरा करना होंदा ऐ अगर ओह् टच कर गेआ अपनी टीम ए च बापस आ जंदा ऐ तां ओह् मतलब कि दूआ प्लेयर टीम बी दा ओह् बाह्र होंदा ऐ एह् बी बड़ी ज्यादा मश्हूर ऐ गेम तां करके ज्यादा पर ज्यादा लोग क्रिकेट ई पसंद करदे ऐ क्योंकि क्रिकेट ई स्हेई ऐ ते हाकी बी खेलदे ऐ लोग हाकी बी खेलदे ऐ हाकी च एह् होंदा ऐ मतलब इत्थै पूरी त्यारी कन्नै नी खेलदे इद्दां ई खेलदे ऐ सारें कोला ज्यादा मतलब कि क्रिकेट मश्हूर ऐ इत्थें सांबै क्रिकेट बाल जित्थें तुस चल जाओ गे बाल मतलब इत्थै कैली ग्राउंड ऐ इत्थै बाल फिर होर बी इत्थै बाह्र ग्राउंड ऐ इत्थै बाल जित्थै निं उत्थै पिंडें च चली जाओ सांबे च कुतै बी सिटियें च चल जाओ जिसी बी पुच्छो गे उ'न्नै बाल मश्हूर ऐ इत्थै बाल ऐ ही इन्ना हून ऐ हून बाई तरीक आई पी एल मैच स्टार्ट हो जाने ऐं लोकें फिर बै बाल दा इंट्रस्ट टीमां बननियां जे ऐ वो ऐ बच्चें दी बैह्स होनी इक न बोलना मैं धोनी इक ने बोलना मै कोह्ली इक ने बोलना कोह्ली जित्तना इक ने बोलना धोनी जित्तना अज्ज क्रिकेट ई मतलब ज्यादा मश्हूर ऐ इत्थें क्रिकेट मज़ा आ जंदा खेलने अगर खेल मैं खुद्ध बड़ा मैं खुद बड़ा ज्यादा क्रिकेट खेलना निक्का होंदा हा होर बाल खेलन लगा हा में बाल ना खेलदे खेलदे इ'न्ने मतलब मैं इ'न्ना खतरनाक होंदा हा मुड़े मेरे कोला डरदे हे कि अगर एह् बैटिंग करन आ गेआ इन्नै बड़ा तोड़ना अज्ज एह् चौका ते छक्का सिंगल ते लैना नी कोई छड़े चौके छक्के मारने होर जेल्लै बॉलिंग करदा में छे बालें च छे विकट लैंदा रेहां छे बालें च छे विकट लैनियां मज़ा आ जाना लोग इक ओवर च छित्ती रन मारदे में इक ओवर च बताली रन ऐं मारे दे क्योंकि इक नो बॉल बी आई ही बिच्च होर नो बाल च बी छक्का छड़े छक्के पर ते छड़े छक्के चौके छक्के मज़ा आ जंदा बाल खेलने दा इक बार मतलब बैट बाल ई सब कुछ बाल खेलने च मज़ा बड़ा आंदा ऐ बाल खेलदे सांबे दे लोग